राजस्थान में मुख्य सांस्कृतिक मान दंड इहे आहिनि त जीअं त सांस्कृतिक मान दंड साझा विश्वास ऐं मूल्यनि ऐं मानवीय वहिंवार खे संदर्भित कनि था जो कंहि बि समाज जे अंदरु हिननि जो मूल्य जो समर्थन थो कजे सांस्कृतिक मान दंड समाज जो समाज जा घणेई नियम आहिनि जेके अनुरूपता ऐं आन्तरिक आन्तरिकरण जे माध्यम सां प्रसारित थिअन था सांस्कृतिक मान दंड चारि अलॻि अलॻि प्रकारनि जा आहिनि जीअं त कानून लोक रीति रिवाज़ रीति रिवाज़ ऐं वर्जेनाइ राजस्थान में सामाजिक मानदंड बि घणनि तरहनि जा आहिनि जेकी माण्हुनि खे सुठे नमुने वहिंवार करण में मदद कंदा आहिनि इहे मानदंड संस्कृती जॻह ऐं वक़्त जे अनुसार अलॻि अलॻि थींदा आहिनि सामाजिक मानदंड ब चारि तरहनि जा आहिनि कानून लोकमार्ग रीती रवाज़ ऐं वर्जनाई कंहिं बि सामाजिक समूह द्वारा सिखियो वियो वहिंवार जेको नैतिक रुप सां महत्वपूर्ण न आहिनि लेकिन समाजिक स्वीकृतीअ जे लाइ महत्वपूर्ण आहे उनखे लोकमार्ग जे रूप में ॼाणियो वेंदो आहे इन जो उदाहरण ईंअं आहे त जीअं त सार्वजनिक रूप सां गैस पास करणु या डकार ॾियणु ऐं वर्जेनाइ उहे आहिनि जिनखे समाज ग़लति सम्झी छॾे छॾियो आहे कुझु वर्जित कमु करण बूरा मञिया वेंदा आहिनि ग़लति मञिया वेंदा आहिनि या सामाजिक नियमन जो उलंघन कयो वेंदो आहे ऐं समाजिक समूह जे माण्हून खे प्रभावित करे थो जीअं त जूता पाए कंहिंजे घर में अंदरु प्रवेश करणु ऐं अंत में जीअं कानून जो सामाजिक मान दंड आहे जीअं त कोई माण्हू हिक समय में हिक खां वधीक माण्हुनि सां शादी करे थो ऐं इहो समाज में कानूनन मामिलो आहे ऐं इन करे हिननि खे गिरफ़्तार बि कयो वेंदो आहे ऐं सामाजिक मान दंड में शिष्टाचार जे तौर ते ॿियनि लाइ दरवाज़ो न खोलण या कंहिंसां पहिरियों दफ़ो मिलण ते उनजो स्वागत न करणु या ॿियनि कंहिंसां पंहिंजो परिचय न ॾियणु कंहिंजी मदद करणु इहे सभु शामिलु आहिनि ऐं पारिवारिक संरचना में उहे माण्हू शामिल थींदा आहिनि जेके परिवार जा मञिया वेंदा आहिनि